भारत जो ट्रांसपोट सिस्टम सुठो आहे असांखे हिकु शहर सां ॿिए शहर में वञिणो हुजे त असां ट्रेन टैक्सी प्राइवेट टैक्सी बस सरकारी बस जो उपयोग करे सघंदा आहियूं अगरि असां ट्रेन असां वञूं हिकु शहर तव्हां ॿीं ॿिए शहर ते त असांखे सीट मिलणु जाम मुश्किल आहे छोकी ट्रेन में जाम गर्दी हूंदी आहे असांखे सीट रोकण लाइ टे चारि महीनो पहिरों रिजर्वेशन कराइणी पवंदी आहे हियं ई अगरि असां सरकारी बस में वञूं त सरकारी बस में बि सीट मिलण जाम मुश्किल आहे छोकी सरकारी बस में बि जाम गर्दी हूंदी आहे अगरि कोई सामान्य प्राइवेट बस करे त उहो प्राइवेट बस जो भाड़ो जाम महांगो हूंदो आहे जाम माण्हू उहो भाड़ो न चुकाए सघंदा आहिनि इन लाइ जाम माण्हुनिखे दिक़त थींदी आहे हिकु शहर मां ॿिए शहर ते वञण में असांखे धीरे धीरे हिन सिस्टम खे बदिलणो पवंदो जो असां अगरि ऑनलाइन सिस्टम में अची वञूं ऑनलाइन बुकिंग करायूं त असांखे जाम टेक्सी जा ऑप्शन अवेलेबल मिलंदा अने असां हुन हिसाबु सां पंहिंजो भाड़ो कमु सां कमु रखी सघंदासीं हिन लाइ असांखे धीरे धीरे ऑनलाइन सिस्टम मां शिफ़्ट करिणो पवंदो